میڈیا کو جمہوریت کا چھوٹا ستون کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جمہوری معاشرے میں عوام کو باخبر رکھنے حکومت اور اداروں کا احتساب کرنے اور عوامی رائے تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے جمہوریت کی بنیاد عوام کی شرکت اور ان کے فیصلوں پر ہوتی ہے اور میڈیا ان دونوں عناصر کو مضبوط بناتا ہے عوامی آگاہی میڈیا عوام تک خبروں معلومات اور تجربات پہنچاتا ہے جس سے لوگ اپنے ملک اور دنیا کے حالات سے باخبر رہتے ہیں یہ معلوماتی کردار عوام کو صحیح فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے جیسے انتخابات میں ووٹ ڈالنے یا معاشرتی مسائل پر رائے قائم کرنے میں حکومتی احتساب میڈیا حکومت اور دیگر اداروں کی کارکردگی پر نظر رکھتا ہے اور کسی بھی غلطی بدعنوانی یا ناانصافی کو سامنے لاتا ہے یہ حکومتی اہلکاروں کو عوام کے سامنے جوابدہ بناتا ہے اور جمہوری عمل کو شفافیت فراہم کرتا ہے عوامی رائے کی تشکیل میڈیا عوامی مباحثے اور مکالمے کے پلیٹفارم فراہم کرتا ہے اس کے ذریعے مختلف خیالات اور نظریات کو عوام تک پہنچایا جاتا ہے جس سے عوامی رائے قائم ہوتی ہے میڈیا کے طاقت اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب وہ غیرجانبدارانہ اور منصفانہ طور پر معلومات پیش کرتا ہے ملک کی ترقی میں کردار میڈیا ترقیاتی منصوبوں حکومتی پالیسیوں اور اقتصادی سرگرمیوں کی خبر رسانی کر کے عوام کو آگاہ رکھتا ہے میڈیا نہ صرف عوامی مسائل کو اجاگر کرتا ہے بلکہ ان کے حل کے لیے ممکنہ راستے بھی پیش کرتا ہے اس سے معاشرتی ترقی تعلیمی ترقی اور اقتصادی ترقی کی رفتار تیز ہوتی ہے ان تمام وجوحات کی بنا پر میڈیا کو جمہوریت کا چھوٹا ستون کہا جاتا ہے اور ملک کی ترقی میں اس کا کردار کلیدی حیثیت رکھتا ہے